समस्तीपुरमे छै कि कि यहाँ तऽ नदी छै आओर तालाब छै आओर ओहिके बाद यहाँ गण्डक भी छै आओर कि कहूँ कि यहाँसे जब पुल छै यहाँसे जब यहाँसे पुल जाइ छै तऽ इहाँ गण्डक छै अनगारमे अनगारमे गण्डक छै ओहिसे मिलै छै मिललाके बाद सिमरिया जाइ छै गेलाकऽ बाद ई से यहाँ कोइ चीजके दिक्कत नहि छै मे जलवायुमे जलवायुमे कोइ चीजके दिक्कत नहि छै एतऽ सभचीजके एँ सुविधा रहै छै आओर पानी उनीके तऽ कोइ दिक्कते नहि रहै छै जब यहाँ जब धूप होलाके बाद छै से कोइ प्रोब्लम हो जाइ छै लेकिन धूप जब नहि रहै छै तऽ दिक्कत नहि होइ छै ई पानीके कि कोना कि कएल जाइ छै सबचीज ठीक रहै छै ओहिके बाद छै कि कि अहाँ से सबचीजके लिए कोइ भी बारिश भी होइ छै तऽ बारिशमे अच्छा अथी नहि होइ छै कि बारिशमे देखबै कि इहाँ कीचड़ भी जादा हो जाइ छै अपना यहाँ अपना यहाँ कि ठण्डा भी जादा हो जाइ छै देखबै कि कोइ चीजके लिमिट नहि छै कोइ जे मानिके चलिऔ कि ई ई महिनामे ई चीज होइ छै ओहिमे बरसा होइके छै अगिला महिनामे तऽ एहि महिना हो गेल आओर जब अगिला महिनामे होइके छै तऽ ई महिनामे होबे नहि करल तऽ एहि कारणवश कि कोइ चीजके यहाँ कमी नहि छै अपना हिआँ सबचीज अच्छा छै आओर सबचीजके बेबस्था कएल जाइ छै यहाँ कि पानी आओर जलके कोइ सुविधा अच्छासे होइ छै यहाँपर सबचीज नीक छै